खोनादों खोनायाखै हेल' अ दे खोनादों दे औ औ दे आदा बुंहरलाय मा खबरमोन बन्दक माने आंथ' बन्दक होआ आं मालिकसो ना आं हा लाग्रासो आं हा लाग्रासो आं नोंखौसो माने आं हा मालिकसोना अ अ दे जागोन दे जागोन दे माने आङो बारा बुजियाखैमोन आं बारा बुजियाखैमोन दे माने थिखआनो थारमाने बे आंनिफ्राय हा बन्दकखौ लागोन आरो ना औ दे खोनादों दे बुंलाय औ खोनादों दे दे खोनादों खोनादों औ दे दे बुं दे बुं बुंदो औ दे खोनादों आंना नेटआ नांदों दे बुंलाय औ औ थारमाने ओरैबादिलै नोंथां खोनाबाय आंहा मोनसे बिराद गिदिर काहिनि जादों आरो काहिनि थारमाने आङो फिसा हिनजाव बिलायनो नागिरदों आङो फिसा हिनजाव बिलायनो नागिरदों आं औ औ माने आंनो गोबां रां नांगौ नालाय आङो बै माबा औ आङो बे बै दाक गिदिरनिफ्रायनो आङो पास बिगासो होनो सान्दों आरो आङो पास बिगायाव मथामथि बिगायाव आङो बिस हाजार खरि आङो एक लाख मोनब्लानो थोगोन आरो सुख'नो हागोन नोंथां मानो सुख'नो हाया जानो मानो होमब्ला आङो एसे गोलावनि डेट लाखागोन ना मानो होमब्ला आंहाबो दासो बे गयफ्रा दासो देरहांदों नालाय बे देरनायजों आं बै गय फाननानै

आङो रावनोबो होला दे अ जागोन दे अ अ अ नोङो बिगासेयाव बिस बिस हाजारकरि एक लाख होब्लानो जाबाय आंनो आरो दलिनफोर अ दलिनफोरखौ माला लिरो नोङो बे दलिन लेखाखोबो औ जागोन दे आं बायना लाबोगोन ओमफ्राय जेला फैसा लायो होमब्ला आं लिरनोसै नङा होमब्ला औ औ

अ दे जागोन जागोन दे अ दे दे दे